मेरे क्षेत्र मे पारंपरिक खेल के रूप मे निम्न प्रकार से है जैसे कि क्रिकेट है क्रिकेट को प्रायः बेट और गेंद के प्रयोग के साथ ही खेला जाता है और इसका जो मैदान है बहुत बड़े आकार का होता है और कबड्डी भी एक पारंपरिक खेल है जो गाँव मे बहुत प्रचलित है और बेडमिंटन जो खेल है उसको रैकेट के माध्यम से भी खेला जाता है